दानि गोदान मुगायाव आबादारिफोरा आबाद मावनायाव आगोलनि बायदि मोसौ हालिजों आबाद मावनाय हुदाफोरखौ जों नुनो मोनलिया दानि जुगाव मानसिफ्रा आबाद मावनायखो ट्रेक्टर बा मिचिनारि आगजुजों आबाद मावो दा बिनि जाहोनाव आबादारिफोरनि आबाद मावनाया इसे आगोलनिख्रुइ सुबिदा जादों खम समनि गेजेराव मानसिफ्रा गोबां आबाद मावनो हानाय जाबाय दा बेराफारसेथिं बे आबादफोराव मानसिफोरनि सोलेरारि जा थांनाय सुबिदा बे सुबिदाफोरा एसे खम समनि गेजेरावनो आबादफोरखौ मावनो हानाय जादों दा जों नुनो मोनदों दानि जुगाव मानसिफ्रा आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि हासार मुलि आरो बायदिसिना मुवाफोरखौ आबादाव बाहायनाय जों नुनो मोनदों दा जायनि जाहोनाव आबादनि फिथाइफ्रा मानसिया बेफोरखौ जानायाव इसे असुबिदा जादों मानसिनि देहायाबो जानायाव लोरबां जादों दा बेनि थाखाय आबाद मावनायाव जोङो मानसिफ्रा गोबां मुलिफोरखौ बाहायालासिनो जोङो मिथिंगाजों मोन्नाय खायफा आगोलनि नेमखान्थि बायदि आबादखौ मावबा एसे सुबिदा जायो जोङो बर'फोरनि आबादनि बेलायावबो जों बुंनो हायोदि आगोलाव बर'फोरा आबाद मावनायाव गामिनि मानसिफोरा सावरि लिंनाय बा गुबुन्नो गुबुनखौ हेफाजाब होनाय बे खान्थिफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव मानसिफोरनि बेबायदि सम गैया गाव जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनिखौनो आबाद मावो दा दानि जुगाव रां फैसानि हेफाजाबै आबादफोरखौ मावनाय जों नुनो मोनो आगोलाव मानसिफोरा आबाद मावनाय समाव सोरबा जुदि खामानि मावनो सम गैयामोनब्ला बेयाव गुबुनखौ लिंहरनानै इसे मदद खालामनाय जों नेमखान्थि नुदोंमोन दा दानि जुगाव बेफोरखौ जों नुनो मोना गाव जेसेबां हायो बेखौनो मावो दा बे आगोलनि बे खान्थिफोरा नायनो थाङोब्ला मोजाङानोमोन जायखौ जों हाया बेखौ गुबुना इसे मदद खालामना होयो बिथांमोनखौबो उन समाव सम नायनानै मदद खालामना हैदोंमोन दानि जुगाव जोङो थारैनो जुदि नायो बे हुदाफोरखौ जों आगोलनि बायदि नुनो मोना जायनि जाहोनाव खायफा मानसिया आबाद मावनायखौ गारदों गुबुन लामाथिं आवगायदों दा आबादनि बेलायाव माइ आबाद गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद जों मावनाय नुयो दा बर'फोरनि मानसिफोरा माइ आबादखौनो आंगो आबाद हिसाबै लानाय नुदोंमोन दानि जुगावबो बर'फोरा गोबां हाराव माइ आबादखौनो मावदों दा गुबुन हारिफोरा आबाद मावनाय समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो जेरै मेसेङाव मोन्नाय आबाद दैज्लाङाव मोन्नाय आबाद बा बोथोर लानानै गुबुन हारिफ्रा गुबुन गुबुन आबाद मावो नाथाय बर'फोरा दा बेफोर आबादाव दाबो जों नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव बेफोर खामानिफोरा एसे आवगायनो बर'फोरा हायाखै जोङो आबाद मावनाय बेलायाव दानि जुगाव बाजाराव मोन्नाय गोबां दामि दामि बेसादफोर आबादफोरखौ जों मावनांगौ जोंबो बर'फोरा बे आबाद मावनायखौ सोलोंनांगौ जाहाथे जों बर'फोराबो गुबुन हारिफोर बायदि आबादफोराव जों दावगानो हायो दिनै नाय गुबुन गुबुन रायजोफोराव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुबुन रोखोम रोखोमनि आबाद मावो दा बेबायदि जोंबो आसामनि थागिबि हिसाबै गुबुन रायजोनि मानसिफोरजों लोगोसे समान आगानजों आवगायनांगौ जाहाथे जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे जों दावगानो हायो जों नुनो मोन्नाय बायदि जोङो बर'फोरनि साहा फारसे बर'फोरा दानि जुगाव जों साहा आबादखौ मावनाय नुदों बे मोनसे मोजां थासारि साहा आबाद गाव मावनाय लोगो लोगो बेयाव गोबां खामानि मावग्राफ्रा बेयाव नांथाबनानै गावनि संसार सालायनायाव इसे सुबिदा जादों बिनि थाखाय जों आसामनि साहा ओनसोलनि बर'फोरा दानि जुगाव गोबां साहा आबादखौ जों मावनाय नुदों दा बेजों लोगोसे बर'फोरा गावबो मोजां जादों आरो बेजों गोबां नख'रा सोलिनो हादों दा दिनै जों बेफोरबायदि थासारिखौ नायनानै जोङो आरो आरोबाव बे आबादफोरखौ इसे दावगानो सोलोंनांगौ दानि जुगाव जान्थ्रिग बेब'स्थाजों गुदान मुगायाव आवगायनांगौ मुगाजों समानै आगान हैनानै खामानिफोरखौ मावनो सोलोंनांगौ जाहाथे जोंबो गुबुन रायजोनि मानसिफोरजों समानै आगान हैनो हायो बे समाव जोङो आबादारिफोरजों लोगोसे गामियाव थानाय गुबुन गुबुन ओरैनो थानाय मानसिफोरखौ आबादाव बयखौबो मुखुब जानो थाखाय आं खावलायनो सानदों ओरैनो बिथिं बिथिं बेरायालासिनो आबादजों मुखुब जानानै हारिखौ दावगाहोनायाव मदद होनांगौ दा आबादाव जों नायनो थाङोब्ला गुदान मुगाजों समानै आगान हैनानै आबादफोरखौ मावब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो दा आगोलनि बायदि आबादफोरखौ जानला मोनला मावबा बे आबादा मुगाजों मुलाम्फा जानाय जों नुनो मोना जायनि जाहोनाव जों आबादफोराव मुलाम्फा मोन्नायनिफ्राय गोजानाव थानानै आबादफोरखौ मावनाया जों खम नुनो मोनदों दानि गोदान मुगानि सेंग्राफोरा आबादाव जों गोबां मुखुब थानाय नुवाखै मानोना गथ'फ्रा खस्थ' मोन्नायनि थाखाय निस्सय आबादाव मुखुब थानाय नुवाखै नाथाय जों नायनो थाङोब्ला ओरैनो थायालासेनो आबादखौ गोदान मुगाजों गोदान मुगानि जायफोर जन्थ्रफाथिजों आबादखौ मावोब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोन्नो हागोन बेनि थाखाय मुगाजों समानै आवगायनानै आबादारिफोरखौ आबादफोरखौ मावबा जोङो थारैनो मुलाम्फा जानो हागोन दा मोनसे खोथा बेयावनो बुंनाया मोजां जागोन जे जोङो आबादफोरखौ मावनायाव माखासे जों नेमखान्थि मानिनानै सोलिनांगोन दानि जुगाव आबादफ्राव बायदिसिना रोखोमनि मुलि बाहायनानै आबादखौ गोबां मुलाम्फा मोननायनि थाखाय जों बे मुलिफोरखौ बाहायो नाथाय बेयाव जोंहा आबादा मोजां जागोन नाथाय बेयाव रायजो राजानि खहा जागोन जाय मुलिया जोंनि देहायाव थांनानै इयुन समफ्राव जोंनि सोलेरखौ गाज्रि खालामगोन बेनि थाखाय आबाद मावनाय समाव जों मिथिंगारि नेमखान्थिजों एबा मिथिंगायाव मोन्नाय आगोलाव बोराय बुरैफ्रा बाहायनाय खायफा मुलिफोरखौ बाहायनानै जुदि जों आबादखौ मावो बे आबादा इसे खम जाबाबो जोंहा रायजो राजानि जेबो असुबिदा जाया एबा इयुन समफ्राव सोलेराव जेबो खहा जाया बेनि थाखाय जों आबाद मावनाय समाव जों बेफोरखौबो नोजोर होनांगोन दायो जों आरोबाव मोन्नैसो खोथा जों गोसोयाव लाखिनांगोन जे जोङो आबाद मावनाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव जेरै आबादनि जायफोर फिथाइ बे फिथाइफोरखौ जों बाजार नायनानै जों आबादफोरखौ मावनाया मोजां मा आबादखौ मावबा जोङो मानसिफ्रा गोबां मुलाम्फा जानो हागोन बेखौ आबादखौबो जों नायनानै मावनांगौ दानि जुगाव आबादारिफोरा खम समनि गेजेराव जाय आबादखौ मावब्ला गोबां मुलाम्फा मोन्नो हागौ बे आबादखौ सायख'नानै जों सिगाङाव लानांगौ उनाव बे आबादखौ जों मोजाङै मावब्ला जों खम समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा मोन्नो हागोन बिनि थाखाय आबादारिफोरा आबादखौ मावनाय समाव जों मा आबादखौ मावनो मावगोन आरो बेखौ माबायदि मावनाय खान्थि बेफोरखौ जों सोलोंना लानांगौ उनावसो आबादखो मोजाङै मावनोब्ला जों थारैनो मुलाम्फा मोन्नो हागोन बिनि लोगोसे जोङो आबादारिफोरा आबादखौ मोजाङै मावनायनि मोनसे खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन जे बाजार बेयाव हान्था मेलानिबो खोथा दङ जाय आबादखौ मावनायनि उनाव बे आबादखौ जों बाजाराव लांनाय जे हान्था मेलानि सुबिदा बे सुबिदाया जुदि जोंनि गेजेराव मोजां जायो अब्ला बे आबादनि जा खान्थि बे मावनाया जों खम समनि गेजेरावनो बाजाराव लांनाय जों मुलाम्फा मोन्नो हागोन बेनि थाखाय जों हान्था मेलाखौबो नायनांगौ आरोबाव मोनसे जों खोथा नोजोराव लाखिनांगोन आबाद मावनायाव जोंहा जायगा लानानै बा हाखौ नायनानै जों आबादखौ मावनांगोन आबाद मावनायनि सिगां दानि जुगाव गोदान मुगायाव जों हाफोरखौ मोजाङै टेस्ट खालामना नायनांगौ जे बे हायाव आबादा मोजां जागोन्ना जाया बेनि फारसेबो जों नोजोर होनांगौ लोगोसे जों लोगोसे जोङो आबाद मावनायाव जोङो बोथोरखौ नायना लानांगोन बे जायगायाव जोंहा जोंनि बोथोरा बे मावनाय आबादजों बियो मोजां जागोन्ना जाया बे बाथ्राफोरखौबो जों नोजोराव लाखिनांगोन जाहाथे बे बोथोरखो नायनानै जुदि जों बा जायगाखौ नायनानै जुदि जों आबादखौ मावोब्ला जों मुलाम्फा जानाय नङा जाहोनाव जों खहासो जागोन बेनि थाखाय बेखौबो जों नो गोसोआव लाखिनांगोन जों आबादारिफोरा आरोबाव मोनसे बाथ्रा नोजोराव लाखिनांगोन जे रांखान्थिनि खुथा दङ बे आबादखौ मावनाय समाव जों आंनि रांखान्थि बेब'स्थाया बे आबादजों मोजाङै थावरिनो हागोन्ना हाया बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन खायफा समाव जों जों नुनो मोनो खायफा आबादारिफोरा जे रांखान्थि बेब'स्थाया मोजां नङा नाथाय बियो आबादखौ मावना लायो दा बेयाव जुदि बिथांनि रांखान्थि बेब'स्थाया मोजां नङा अब्ला बे आबादखौ मावनायनि उनाव बेयो गोबां खैफोदाव गोलैयो बेनि थाखाय आबादखौ मावनायनि सिगां बे रांखान्थि बेब'स्थाखौबो मोजाङै नायना लानांगौ बिनि उनाव आरोबाव मोन्नैसो खोथा नोजोर लाखिनांगौ जे आबाद मावनाय समाव जे दानि जुगनि जा सुबिदा दैनि सुबिदा दा आबाद मावोब्ला थारैनो जोङो दैनि सुबिदाखौ नायनांगौ दानि जुगाव सरकारा बे आबादफोरनि सायाव गोबां सुबिदा होगासिनो दङ दा जों आबादारिफोरा सरकारनि खाथियाव थांनानै बे आबादनि थाखाय जों असुबिदाखौ खोन्थाना लानांगौ जाहाथे जों सरकारनिफ्रायबो आबादनि जन्थ्रफाथिफोरखौ जों मोन्नो हायो बेनि थाखाय जों आर'जलाइ होनांगौ उनाव जाहाथे जों बे सुबिदाफोरखौ जों लानो हायो लोगोसे जोङो आबादारिफ्रा आरोबाव मोन्नैसो बाथ्राखो नोजोराव लाखिनांगौ जे खायफा मानसिया जुदि आबादनि सायाव बिहा मोजां रोंगौथि गैया खायफा रोंगौथि थानाय मानसिनि खाथियाव थांनानै बेफोरनि सायाव बेफोरनि सायाव बेफोरखौ सोंना लानांगौ दायो जोङो आबादनि आबादनि सायाव जोङो जाय बाथ्राफोरखौ जों मोजाङै सावरायनायनि समाव आरो मोन्नैसो बाथ्रा जों नोजोराव लाखिनांगोन जे जायफोर आबादखौ जों आगोलाव मावफेराखै बे आबादफोरखौ जोङो मुगाजों गोरोबनानै मावनांगौ दानि गुबुन हारिफ्रा ओरैबायदि खायफा मानसिया आबाद मावदों जाय आबादखौ जोङो खम माने खस्थ'नि गेजेरजों मावनो हायो बर'फोरनि आबाद मावनायाव मोन्नैसो हुदा दङ दे मेसेङाव मावनाय जायफोर आबाद बे आबादफोरखौ जों थारैनो जों मावनाय नुवाखै दा बेफोरखौबो जोङो बर'फ्रा आबाद मावनो सोलोंनांगौ दायो जाहाथे बे आबादफोरखौ मावनानै सासेया गुबुन सासेखौबो जों दिन्थिनो हायो बिथांखो नुनानै जाहाथे गुबुनफ्राबो सोलोंनो हायो बिनि थाखाय दानि जुगाव मेसेंनि आलु खबि फान्थाव जोगोनार बेफोरखौबो जों बर'फोरा मावनो सोलोंनांगौ जाहाथे जोङो जोबथानायाव आबादनि सायाव आरोबाव जों आरोबाव बुंनो थाबाबो जों बेफोरखौ दिनै आं एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय